سینٹرل دہلی ضلع میں بہت قابلِ ذکر مقامات اور سیّاحتی جگہیں ہیں جہاں پر اکثر لوگ جاتے ہیں اور گھومتے ہیں اور مزے کرتے ہیں یہ ساری جگہیں بہت خوبصورت اور قابل دیر ہیں جیسے کہ یہاں پر جامع مسجد چاندنی چوک کتب مینار اسقان ٹیمپل ہمایو کتب بہت مشہور و معروف ہیں جب بھی لوگو کے پاس وقت ہوتا اور دہلی میں ان کو کہیں گھومنا ہوتا ہے تو لوگ ان جگہوں پر جاتے ہیں اپنے بچوں کو بھی لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے اپنا وقت گزارتے ہیں اور بچے بھی خوب انجوائے کرتے ہیں اور مزے لیتے ہیں اور بہت ہمارے سینٹرل دہلی ضلعے میں بہت ساری جگہیں ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں اور لوگوں کو وہاں پر جانا بھی پسند ہے یہ ساری چیزیں ہماری تاریخ اور ہماری ثقافت کی اہمیت کے بارے میں بتاتی ہیں